मां सुबुह जो उथण सां सवेल जेको अ ॾुकणु वेंदी आहियां उहो मुंहिंजे घर जे पुठियां हिकु सॼो सिधो रस्तो आहे जिथे आसे पासे में वण टिण आहिनि आब हवा जाम सुठी हूंदी आहे सुबुह जो थदी आब हवा हूंदी आहे त उते मां पांहिंजे घोटु खे सुबुह जो सवेल उथारे असां ॿई गॾु ॾुकणु वेंदा आहियूं ऐं उते वञणु खां पोइ असां जेको ॾुकंदे ॾुकंदे ॻाल्हियूं बि थोड़ियूं शेअर थींदियूं आहिनि त उहो हिकु जाम सुठो मोर्निंग सुबुह जो जेको स्टार्ट थींदो आहे हूअ हिकु सुबुह जी सुठी सुबुह शुरू थींदी आहे त सभनीनि खे सुबुह जो सवेल उथी करे ॾुकणु वञणु जाम ज़रूरी आहे इन सां तव्हांजी जेका आहे तबियतु बि सुठी रव्हंदी आहे ऐं सुबुह जो जेका थदी थदी आब हवा हूंदी आहे हूअ बि तव्हांजे दीमाग़ु खे सुठो फ्रेश रखंदी आहे